ہیلو جی جی آپ نے بہت صحیح جگہ کال لگائی ہے میں ڈاکٹر ثاقب بول رہا ہوں جی بتائیں اچھا کیا آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں مجھے جی عبداللہ صحاب آپ کیا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کل رات کیا کھایا تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ دقت پیش آنے لگ گئی اچھا تو آپ نے یہ کھانا جو کھایا تھا کیا مقدار سے زیادہ کھا لیا تھا اچھا اچھا اچھا یہ بتائیے کھانا زیادہ اسپائسی تھا یا نارمل تھا جیسا آپ آپ عمومآٓ کھاتے ہیں کھانا اسپائسی تھا تو آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے ڈنر کرا تھا تو ڈنر کرنے کے بعد آپ نے چہل قدمی کری تھی یا بس فورآٓ آرام کرنے لگ گئے تھے یا لیٹ گئے تھے اچھا اچھا دیکھیے عبداللہ بھائی آپ نے جس جیسا معمول بتا یہ بتایا ہے حالات تو زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اِنشاء اللہ یہ صحیح ہو جائے گا تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ جب اگر صُبح میں ایسا کریں ناشتہ نہ کریں آپ ٹھیک ہے اور لنچ میں آپ ہلکا کھانا لیں کھچڑی لیں یا دلیا لیں اِنشاء اللہ فائدہ ہوگا اور اگر اِس سے بھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو آپ میرے کلینک آ سکتے ہیں میرا کلینک یہ ٹرننگ پوائنٹ کے پاس ہے الشِفاء کلینک کے نام سے تو آپ یہاں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ٹھیک تھینک یو